मध्य प्रदेश में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएँ ले कर आ रही है जैसे सब से पहले हो गया कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं बच्चों के लिए जो स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं कि उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी और अपना वो आइडिया बता सकते हैं कि हम को इस में ये करना है अगर उनका जो आईडिया है वो हमारे मतलब बिजनेस में लगाने के लायक़ होगा तो उनको पैसे मिलते हैं ताकि वो अपना स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकें और और भी चीज़ें हो गई जैसे कि डिजिटल जो चीज़ें रहती है अपने फ़ोन में ही सारे ऐप्स हैं और योजनाएँ ऐसी कि ऐप्स में ऑनलाइन सर्विस दे रही है तो उस में हम अपना पूरा डेटा डाल सकते हैं और उस हिसाब से हम को चीज़ें मिल सकती हैं और एजुकेशन सिस्टम हो गया जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि इसको अच्छे से करना चाहिए